आं लकदाउन समावहाय चाउमिन मम' बिरियानि बेबायदि संनानै जादोंमोन आंथ' मम' संफेराखै दिनैसिम थेवबो माने ट्राय खालामदोंमोन आरो न'नि हेल्थि फुड होननानै जोंनि संनायाथ' माब्लाबाबो जेनेबा रेस्टुरेन्टफोरनि बायदिथ' जाया थेवबो माने बे मम' सिंनि पियाज बानलु बा बेदर बेफोरो माने एथ'बां मोजां जायाखैमोन आरो थेवबो माने ट्राय खालामनानै जादोंमोन चावमिनखौथ' ओरैनोबाबो एवनानै जाखायोमोन मानो होनोबा नै लकदाउन समाव जोङो बाहेरायाव थांनो मोना मालायनियाव थांनो मोना बेफोरबायदि जादोंमोन नालाय बेखायनो न'आवनो जेनेबा दखानाव लायनानै दोनफैखानानै बुरजा बुरजा एसे एसे बेखौनो संनानै जाबाय माब्लाबा पर्क चावमिन माब्लाबा चिकेन चावमिन बेफोरबायदि बिरियानिखौबो संफेराखै थेवबो माने युटुबनिफ्राय नायनानै सोलों सोलों संदों आरो लाइक चिकेन बिरियानि संनानै जादों बेनि उनावहाय माने एसे आलादा आलादा माबा माबि संनानै जादोंमोन आरोना